नारजि ओंख्रिया संनायाव बिराद गोब्राब सुना रुग्रोनांगौ हालदै नांगौ बिनि सायाव सोरबा गेब्लेजायो सोरबा गेब्लेजाया सोरनाबा गोथाव जायो सोरनाबा गोथाव जाया नारजि ओंख्रिया अनद्ला खारिया सोरनाबा बिदिनो गथा गथा सोरनाबा बिदिनो मोजां नायनो समायना जायो अनला ओंख्रिया सबाय साम' सबायखौ रुग्रोनांगौ साम'खौ एवग्रोनांगौ बेयावबो संनायाव बिराद गोब्राब जायो आंथ' संनोनो रोंखाया ओरैबायदि गोब्राब ना सबाय साम' अनला दाउ बेफोर ओंख्रिया माने इसेबां गोब्राब जायो आंथ' संनोनो रोङा मानो इसेबां गोब्राब जायो जानायावलाय गोथाव संनायाव गोब्राब मानो बिबायदि दस्रा ओंख्रियाथ' गोरलै दालि जहल आलु